हैलो हैलो जय झूलेलाल हांजी हांजी ॿुधाइए अछा हा हा अछा हिन खे छा थी वियो आहे इहे स्कूल में बि हीअं ड्रामा वामा त न कंदो आहे इहे सॼो ॾींहुं चईंदो रहींदो आहे की मुंहिंजे पेट में सूर थो थिए कॾहिं कुझु कॾहिं कुझु इहे इन जी छुटियूं बि ॾाढी थी थियनि ऐं जीअं अटैंडंस वग़ैरह घटि थी वई त ॾाढी दिक़त थींदी हिन खे एग्ज़ाम्स में अॻिते हाणे तव्हांखे ख़बर आहे हाणे बोर्ड एग्ज़ाम्स आहिनि ऐं तव्हां हेतिरी छुटियूं त करायो हुन जी बट इहे गलति आहे ॻाल्हि तव्हांजी बि अछा चलो ठीकु आहे तव्हां ध्यानु रखो हुन जो ऐं जेतिरी जल्दी हुओ ठीक थी वञे त स्कूल मोकिलियो मां हुन जी लीव लॻाए छॾिंदुसि तव्हां काल्ह अची करे कंहिंजे बि हा तव्हां अची वञो या पंहिंजे मुड़ुस खे मोकिले छॾो ऐं हिकु लीव बि मोकिले छॾिजो

ओके ओके और तव्हां हुन लीव सां गॾु हिकु मेडिकल एप्लीकेशन बि मोकिले छॾिजो जेको तव्हांजे फोर्टिज़ हॉस्पिटस्ल जी हुजे त इहे असांजी हेल्प कंदी छोजो हिन जी अटेंडेंस में अॻिते मूंखे ॾिखारणो पवंदो असांजे मथां बि प्रेशर हूंदो आहे छोजो ठीकु आहे

ठीकु आहे मां स्कूल जे स्कूल जे ग्रुप में मोकिले छॾिंदुसि त मां कमु कराए छॾिदो होमवर्क मां ॾियां थो ॾह पंद्रहं ॾींहनि जो जेको बि तव्हांखे लॻे त जेतिरा जल्दी हो ठीक थी वञे पो हुन खे स्कूल मोकिले छॾिजो ऐं होमवर्क कराए छॾिजो अगरि न बि थी सघे त कोई ॻाल्हि न मां एडजस्ट करे वठंदुसि हुन जो ख़्यालु रखो हाणे छा करे सघिदायूं ओके ठीकु आहे महिरबानी